گذشتہ سالوں میں میرے تیراکی کے انداز میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں میرے تجربات نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ صبر اور تعلیم کے بغیر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا میں نے مختلف آبی ماحولات میں تیراکی کرتے ہوئے اپنے خود پر قابو رکھنے کی مہارتیں حاصل کی ہیں میں نے تیراکی پر مضبوطی کو اہمیت دینے کا سبق حاصل کیا ہے تاکہ تنوعت موجودہ حالات اور صحت کی خبر رکھ کر بہترین تیراکی کر سکوں